जय झूलेलाल मुंहिंजो नंढपिण खां सुपिनो आहे त मां स्विट्ज़रलैंड घुमां मां नंढपिण में चांदनी मूवी ॾिठी उनमें सॼी स्विट्जरलैंड ॾेखारींदा हुया त मां नंढपिण खां ई शौंक़ु आहे मूंखे स्विट्ज़रलैंड घुमण जो उतां जा अलॻि अलॻि नज़ारा ॾिसण जो ऐं ॿियो मुंहिंजो शादीअ खां पोइ सुपिनो हुयो आहे त मां मुंहिंजे हसबैंड खे चयो त असां दुबई हलूं मूंखे दुबईअ जो जाम सुपिनो आहे घुमण जो उतांजो बुर्ज ख़लीफा ॾिसण जो ऐं ॿिया बि जाम अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जो मां मूवीअ में ॾिठियूं आहिनि त मुंहिंजो ॾाढो सुपिनो आहे की असां हलंदासीं दुबईअ में घुमंदासीं ऐं जीअं ॿियूं बि आहिनि पेरिस आहे पेरिस में बि एप्पल टावर आहे ऐं ॿियूं ॿियूं जाम ईअं जॻहियूं ॾिठियूं आहिनि मूवीअ में त ॾाढो सुपिनो आहे ॿाहिरु घुमण जो अलॻि अलॻि जॻहियूं घुमण जो लंडन पेरिस दुबई हॉंगकॉंग इन सभिनी जो सुपिनो मां पंहिंजो पूरो करण थी चाहियां ऐं असां कॾहिं न कॾहिं उतां जी यात्रा कंदासीं ऐं मज़ो वठंदासीं जय झूलेलाल